हाँ साहब नमस्कार एकदम बढ़िया है सर ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल गेट पर तैनात हैं तैनात हैं

ठीक ठीक ठीक ओके बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये है कि एक घंटा जो इक्श्ट्रा करूँगा उसका अलग दाम मिलेगा अच्छा अच्छा अच्छा छा छा

अच्छा हाँ वही वही वही वही वही वही ठीक ठीक सर ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक

अच्छा अच्छा अच्छा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नही होगा सर बिल्कुल आप बिंदास रहिए आपका काम एकदम ठीक ठीक हाँ हाँ हाँ

ठीक है सर ठीक ओके ओके नमस हाँ नमस्कार